हाँ हाँ कौन से इस्कूल से बोल रहे हैं कहाँ से बोल रहे हैं आप अच्छा कहाँ सोहागपुर वो बच्चे कौन कौन सी क्लास के हैं कितनी ऐज है नर्सरी से हायर सेकेंड्री तक के हाँ तो लगभग कितने कितने फीस बनना है हाँ तो हमको आप डिटेल्स दे देना कि नर्सरी के कितने फीस बनाना है के जी वन के कितने के जी टू के कितने इस प्रकार से मेरे को कल से तक का पूरा लिस्ट दे दीजिए कितने कितने बच्चों का कितनी कितनी फीस बनना है और ड्रेस कोड बता दीजिए मेरे को ला कर तो उस हिसाब से मैं आपको रेट बता दूँगा मेरा तो एक कारखाना है वो कारखाना तो चौबीस घंटे खुला रहता है आप समझो शाम को नौ बजे बंद हो जाता है मैं अभी तो फिलहाल मैं बाहर हूँ मैं आपको मंडे में मिल पाऊँगा तो उस हिसाब से ले आना आप तो फीस कितने क्या हैं और ड्रेस कोड क्या रहेगा तो उस हिसाब से मेरे को मटेरियल और फिर बच्चों के

ओके ओके ठीक है तो मैं व्हाट्सएप कर दूँगा ठीक है चलिए ठीक है